میرے مقامی اخبار میں تعلیم اور اعلیٰ تعلیم سے متعلق خبریں مقتلب پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں عام طور پر یہ اخبار درج ذیل اہم موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے تعلیمی پالیسیوں اور اصلاحات مقامی اخبار تعلیم اور اعلیٰ تعلیم میں ہونے والی نئی پالیسیوں اسکیموں اور اصلاحات کی خبریں فراہم کرتا ہے یہ اطلاعات طلبہ والدین اور تعلیمی اداروں کے لیے اہم ہوتی ہیں تاکہ وہ وپ جدید تعلیمی رجحانات اور مواقع سے آگاہ رہ سکیں داخلہ اور امتحانات اخبار میں مختلف تعلیمی اداروں میں داخلے کے عمل امتحانات کی تاریخوں اور ان کے نتائج کے بارے میں تفصیلات دی جاتی ہے اس کے علاوہ امتحانات کے طریقۂ کار اور تیاری کے مشورے بھی فراہم کیے جاتے ہیں تعلیمی کامیابیاں مقامی اخبار اقثر طلبہ اساتذہ اور تعلیمی اداروں کی کامیابوں ایوارڈ اور دیگر اہم کارناموں کی خبریں شائع کرتا ہے یہ خبریں طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے اہم ہوتی ہیں تعلیمی تقریبات مختلف تعلیمی تقریبات ورک شاپز سیمینارز اور کانفرنس کی تفصیلات بھی اخبار میں شامل کی جاتی ہیں جو طلبہ اور اساتذہ کو نئی معلومات اور مواقع فراہم کرتی ہیں تعلیمی رہنمائی اخبار میں تعلیمی مشورے کریر گائڈینس اور تعلیمی منصوبہ بندی پر مضامین شامل ہوتے ہیں جو والدین اور طلبہ کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتے ہیں یہ سب معلومات مقامی کمیونٹی کے لیے قیمتی وسیلہ ہوتی ہے اور وہ درست رہنما اصول فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں تاہم کسی بھی رہنمائی کے لیے اساتذہ تعلیمی مشیروں اور متعلقہ اداروں کی مشاورت بھی اہم ہوتی ہے تاکہ ار فرد کی مخصوص ضروریات اور حالات کے مطابک بہترین فیصلے کیے جا سکیں